क्या आप काया ब्यूटी पार्लर से बोल रहीं क्या मुझे हेयरकट कराना था कौन कौन से हेयरकट स्टाइल हैं आपके पास मुझे यू कटिंग करानी है ठीक है नहीं नहीं लेंथ थोड़ी बड़ी रखनी है थ्री हंड्रेड जी ठीक है और आईब्रो का चार्ज कितना होगा ठीक है और फेशियल का और डिमांड वाला

नहीं नहीं मुझे डिमांड वाला कराना था उसका चार्ज कितना होगा सात हज़ार तक

तो मुझे तीन वाला कराना है ठीक है

मैं श कल चार बजे के समथिंग आ पाऊँगी

हाँ जी आईब्रो फेशियल और हेयरकट नहीं आप एड्रेस बता दीजिए कहाँ पर है यह स्टेशन के पास

थैंक यू